हां असांखे पंहिंजे स्कूल में धर्म जे ॿारे में सेखारियो वेन्दो आहे धर्मनि जे ॿारे में सिखिण असांखे जाम मदद कन्दो आहे छो की त माण्हूनि सां कींअ ॻाल्हाईणो आहे कींअ वहिंवारु करिणो आहे हिकु ॿिए खे समाजु में इज़तु ॾेई हलिणो आहे सच्चाईअ सां हलिणो आहे हुनजे अलावा असांखे कूड़ न ॻाल्हाईण खपे कॾहिं बि कंहिंखे तकलीफ़ न पहुचाईणु खपे इहे ॻाल्हियुं जॾहिं असां ॿार नंढपिण खां सिखन्दा आहियूं त असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ में ॾाढो मदद कन्दियुं आहिनि